अपन धर्मके बारेमे हमरा बड़ा नीक आर आनो धर्मकेँ देखै छियै जे बड़ नीक लागै छै जेना मुस्लिमके भेलै ईसाईके भेलै पंजाबी सबके भेलै तऽ ओहिमे सबसे नीक हमरा जे बहुत नीक लागैया तऽ अपन धर्म जे छै हिन्दू धर्म से बढ़िऑं कोनो नहि जे एतेक धर्म अथी सब कऽ भए कऽ भी हमसब फिर भी एक रहै छियै आ बड़ा नीक लागैया जे अपन धर्मके सब जगह पूछ होइए हमसब बड़ा ओहिमे नीक से काज करै छी धर्म एहन कोनो नहि छै जे कोनो खराब होइ छै मानसिकता अलग होना चाही आ सब सोच ऊपर होबाक चाही हमरा नीकसँ नीक सबकेँ एक समानसँ देखना चाही नजरिया एक होबाके चाही तऽ धर्मके जे कोइ कहै छै तऽ हिन्दू धर्मसे बढ़िऑं हमरा कोनो धर्म नहि लागैया तऽ एहिसँ कहब अनेको धर्म छै सबमे नीकसँ नीक छै आ खराबसँ खराब छै तऽ जहाँ एकताके बात आबै छै तऽ हमर धर्म तऽ बड़ा ऊपर छै एहिसँ